جی سر مجھے نا ایک کولر چاہیے تھا پچھتر لیٹر کا چاہیے تھا اوکے وہ نا کتنے کا ہے سر یہ بتائیے اور مجھے پلاسٹک باڈی میں چاہیے تھا مطلب ایسا ویسا والا نہیں چاہیے پلاسٹک باڈی میں چاہیے لیٹر کا اور ہاں اچھا تو سر یہ کس کمپنی کس کمپنی کا ہے گودریج ہو گا آپ کے پاس گودریج اور مجھے سر گودریج کے پرائزز بتا بتائیے اور اس کو کیا کہتے ہیں نہیں وارنٹی وارنٹی کتنی ہے اور جو اس کی فین ہوتا ہے موٹر جو ہوتی ہے اس کی فین وہ کہ اس کی کیا اس کی دو سال کی وارنٹی ہے نہیں سر وہ ایکسپینسیو ہو جائے گا مجھے نا آپ ستر لیٹر میں جتنا آپ بتائے نا اتنے اسی رینج میں بتائے دے دیجیے گا اور کیا کہتے ہیں میں بس جو باڈی ہے نا اس کی باڈی کی وارنٹی ہونی چاہیے اور وہ جو اس کا پنکھا ہوتا ہے تو سر میں یہ پوچھ رہا تھا آپ کی ایک تو آپ شاپ کا کیا نام ہے وہ مطلب شاپ آپ کی ہے کہاں پر ٹھیک ہے تو سر ٹھیک ہے تو سر میں آ جاتا ہوں اور میں دیکھ لیتا ہوں میں دیکھ میں شام میں آ جاتا ہوں اور میں دیکھ لیتا ہوں کس طریقے سے دیکھنے سے زیادہ اچھا طریقے سے پتہ لگ سکتا ہے کون کیا چیز کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر تھینک یو